नमस्ते मां प्रिया पमनानी मां कुझु ॾींहनि जे लाए शहर जे ॿाहेर शादीअ में वई हुअसि त मुंहिंजे गैस सिलेंडर घटि खपियो आहे त मां तव्हांखां दर्ख़्वास्त करण थी चाहियां मुंहिंजो गैस सिलेंडर खारिज करण थी चाहियां त महिरबानी करे गैस सिलेंडर खे न मोकिलियो जे मूंखे जरूरत थींदी मां वापस गैस बुक कंदसि हूअं मुंहिंजो गैस सिलेंडर महीनो हलंदो आहे पर मां ॿाहिरि वियसि त मुंहिंजो गैस घटि खपियो आहे मां तव्हांखां तस्दीक थी कयां मुंहिंजो सिलेंडर खारिज करण जी गुज़ारिश करे रही आहियां